आं चेस इन्दर गेमखौ गेलेनो मोजां मोनो चेसखौ जों सानै सुबुंजों गेलेनाय जायो जाय सुबुङा आरो बिनि लोगोजों गेलेगोन बिसोर सानैनि गेजेराव एगेन्स्त जालायगोन आरो मोनसे खालारा जाबाय गुफुर आरो मोनसे खालारा जाबाय गोसोम बे चेस गेलेनायाव बेयावहाय राजा थागोन रानि थागोन मैदेर थागोन गराइ थागोन आरो नावखा होनना बुङो बियो थायो आरो बिसिनि आवगायावहाय सानथ्रिफोर होनना बुङो आरो सलजोर्स जों इंग्लिसआव बुङो बे सानथ्रिफोरा आवगायग्रोगोन बेनि उनाव सान्थ्रिफोरनि उनावहाय बे मैदेर आरो गराइ ओमफ्राय नावखा बिसोरो जुद्ध नांगोन जुद्ध नांखांनायनि उनाव उनावहाय रानि थांगोन रानिनि उनाव राजाखौ गावथारहैनो हाब्लानो जाय सुबुङा गावथारनो हागोन बे सुबुङानो बे चेस गेमनि बर्डखौ देरहागोन सानफ्रामबो जों गेलेनाय जायो जेब्ला जोंहा फ्रि टाइम जायो मरनिङाव बा बेलासि समाव बिदि चेस बर्डखौ जोङो गेलेयो फार्स्टआवहाय सलजोर्स होनना बुङो सान्थ्रि बिजों जुद्ध नांग्रोगोन ओमफ्राय सुबिदा मोनबानो बे सान्थ्रिआ सलजोर्सआ सासे सासे गावथारलांनो हागोन बेनि गेजेरजों बबेबा सुबिदायाव गराइखौबो गावथारहैनो हागोन बा मैदेरखौबो गावथारहैनो हागोन बा नावखाखौबो गावथारहैनो हागोन बा सुबिदा बायदियै राजा रानिखौबो गावथारहैनो हाजोबगोन आरो नाथाय बे गावथारनायनि सिगांनो जाय सुबुङा गावथारजागोन बियो गावखौनो बासायनो थाखाय एसे जायगा साइद लानानै खारदब खारदब थाखोमा थाखोमा थाहैनांगोन आरो अब्लासो बासायगोन नङाब्ला सानथ्रिफोरजोंनो गावथारनाय जागोन नेक्स्टआव फैगोन गराइ गराइआबो जुद्धआव खारगोन दावहा नांनो दावहा नांनो खारोब्ला गराइया सिदाहै खारनो मोना गराइया एल साइस खारनानैसो सानथ्रिफोरखौ नङाबा सलजोर्सफोरखौ नङाब्ला मैदेरखौ नङाबा राजा रानिखौ सुबिदा बायदिहै बुथारहैनो हागोन गावथारहैनो हागोन गराइया सिदा सिदा खारनो मोननाय नङा गराइया एल साइससो खारगोन नेक्स्टआव दङ जोंहा मैदेर मैदेरा गुफुराव दङबा गुफुर गुफुर नथिंल' खारगोन आरो गोसोमाव दङबा गोसोम गोसोम न'नि बे खना खनाथिंल' खारनो हागोन बेहा गावनि बे खना खनाथिं खारनायाव जाय थाखोमाना दङ बिनि लामायाव बे बिखौ मैदेरा बुथारहैनो हागोन सिथारहैनो हागोन एबा गावथारहैनो हागोन जों बर'आवथ' बुथारनाय होनना बुङो नङाबा सिथारनाय होननाबो बुङो मैदेरा खना खनाथिं थांनानैसो गावथारहैनो हागोन नेक्स्टआव दङ जोंहा आरो नावखा नावखाया थोंजोंसो खारगोन सिदा सिदा बियो देंग्राय दिंसि खारा थोंजों थांनानै गावनि लामायाव जुदि सोरबा बिखौ जमनानै दंब्ला बियो थोंजों थांनानै बुथारहैनो हागोन नङाबा गावथारहैनो हागोन देंग्राय दिंसि खारनो मोना नावखाया बियो सिदा सिदासो गावनि सिदा सिदा खारगोन नावखाया बेनि उनावहाय जोंहा दङ सफैबाय नावखानि उनाव रानि होनना बुङो रानिया सिदा सिदाजोंबो खारनो हागोन खनाथिंजोंबो खारनो हागोन देंग्राय दिंसि गासैथिंबो रानिया खारजोबनो हागोन रानिया खारनानै गासै सानथ्रिफोर नावखा मैदेर गराइ बिफोरखौ बियो फुथारहैजोबनो हागोन गावथारहैजोबनो हागोन गावनि सुबिदा बायदि गावनि गाव जि जायगाथिं थांगोन बे थाखोमाना दङब्लाबो बिखौ बियो होसोनानै गावथारहैनो हागोन रानिया रानिनि उनाव राजाखौ बासायथारनांगोन राजाखौ गावथारजोबब्लानो बे चेस बर्डनि गेलेनाया जोब्बाय आरो जाय सुबुङा राजाखौ गावथारहैनो हाबाय बे सुबुङानो चेस गेलेखांनायनि उनाव देरहायो नाथाय बे राजाखौ बासायनो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय जोंहा आगोलाव दंखायोमोन सानथ्रि गाहाय सान्थ्रि होनना बुङो सलजोर्स बिसोरो फार्स्टआव बाहायगोन बिसोर जुद्ध नांखांनायनि उनाव बिनि उनाव गराइया एल साइस खारगोन एल साइस माने खना खना खारा एल साइस खारगोन नाथाय मैदेरा खना खना खारगोन आरो नावखाय सिदा सिदा खारगोन गुफुराव थानाया गुफुराव गोसोमाव थानाया गोसोमाव मैदेरा खारगोन नाथाय गराइया गुफुर गोसोम जेबो ओंथि गैया बेहा एल साइस खारनो हागोन नावखायाबो गुफुर गोसोम जेबो ओंथि गैया बियो थोंजों सिदा सिदा खारनानै गावनि एगेइन्स्त थाखोमानायफोरखो गावथारहैनो हागोन बा बुथारहैनो हागोन बेबायदि आरो रानिया गासैथिंबो खारखोमानानै बुथारहैजोबनो हागोन मानि रानिया पावारा गोबां बिहा गोहो बोलोआ रानियानो बांद्राय आरो रानिनि लोगोसे दङ राजा राजाखौ बासायनो थाखाय रानिया गासैथिंबो नायजोबनांगोन बेजों लोगोसे मैदेराबो गराइयाबो नावखायाबो आरो बिसोरनि आवगायाव सानथ्रि गाहाइ दङ सलजोर्स फिसा फिसा बिसोरबो बेंनांगोन सलजोर्सफ्रा थाखोमानानै गावथारोबा सिदा सिदाहै गावनो हाया बिबो खनाजों खनासो गावथारनो हागोन मानि बुथारनो हागोन सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे बिदि गावथारनो हागोन सुबिदा बायदिहै सानथ्रिफ्राबो माब्लाबा रानिखौबो गावथारहैनो हायो आरो गराइखौबो गावथारहैनो हायो नावखाखौबो गावथारहैनो हायो बेनिखायनो सानथ्रिफोरा गावखौनो गाव हसियार जानो गोनां जायो आरो राजाखौ बासायनो थाखाय जाय सुबुंहा गेलेबाय गेलेनानै बेनि एगेन्स्त फारथिआ राजाखौ एथेक्क खालामनाय बुथारनो सेस्था खालामनायाव जुदि राजाखौ गावथारहैनो हायोब्ला बुथारहैनो हायोब्ला बे चेस बर्ड गेलेनाया बेवहायनो जोबगोन आरो जाय सुबुङा सानैजों एगेन्स्त जायो जाय सुबुङा राजाखौ बुथारहैनो हाबाय अब्ला बे सुबुङा देरहासार जानो हायो चेस गेलेनाया गोबां सम लायो बियो गुबुन गेम्स बायदि नङा फुटबल बायदि नङा केराम बायदि नङा लुदु बायदि नङा बियो गोबां सम लायो चेसखौ जाय सुबुंफोरा चेस गेम्सखौ गेलेयो बिसोरनि माइन्डआ बिसोरनि मेलेमा बिसोरनि ब्रेइनआ गोबां शार्प जायो सुख्खा जायो ब्रिलियान्त जायो मानोना साननो हानाय केपासिथिया बे सुबुंनियावहा थायो बेयावखायनो मानसिफ्रा सुबुंफ्रा बे चेसखौ गेलेयो जाय सुबुङा चेस गेलेनाय इन्टारेस्टेट दङ बिसोरो बिखौ गेलेनायाव इन्टारेस्ट होनानै गेलेयो आरो खायसे खायसे सुबुंफ्रा चेसखौ गेलेनो रोङा बिसोरो बबे राजा बबे रानि बबे नावखा बबे मैदेर बबे गराइ बबे सान्थ्रि बिखौनो बिसोरो सिनाया जास्ट नुनायाव बिसोरो बुङो आरो माबा प्लास्टिक खफा प्लास्टिक पेपा बेखौसो गेलेयो आंथो थैनोबो एसेबो रोङा होन्नानै सुबुंफ्रा खायसे खायसे खाथियाव फैनानै दाइलगखौ होफैनोसै अब्ला गेलेग्राफोरा मेन्टेलि एसे टायार्द जानो गोनां जायो आंबो गेलेयो चेस स्कुलाव फ्रि टाइमआव हाय फ्रि टाइमआव गेलेबा माखासे लोगोफ्रा खाथियाव फैनानै बुंफैसिगोन नै सार मा खेल बेलाय प्लास्टिक पेपासो बेखौनो गेलेयो मा गेम बियो होन्नानै जोंनो दाइलग होफैयो नाथाय जों गेलेग्राफोरा

होनानै फोरमायनानै हरो ओमफ्राय बुजायनोसै आङो बै सुबुंफोरखौ जायफ्रा बुजियाखै होनना बुंनोसै बिसोरखौ आं बुजायो नै बियो जाबाय राजा बि जाबाय रानि बियो जाबाय गराइ बे जाबाय मैदेर बे जाबाय नावखा आरो बेयो जाबाय सलजोर्स सान्थ्रि सानथ्रिफोरासो सिगांग्रोनांगोन बिनि उनाव खारगोन मैदेर गराइ नावखा आरो रानियाबो खारनो हागोन खनाजों खना सानथ्रिफोरा गावथारगोन मैदेरा खनाजों खना खारनानै गावथारहैगोन गराइया एल साइस खारनानै गावथारगोन आरो नावखाया सिदा सिदा खारनानै गावथारगोन नाथाय राजाखौ फुथारहैनो हायोब्लानो खेलाया जोब्बाय गेम्सआ थुंगेबाय नों बुजिबायथ' होननानै आङो फोरमायना होयो अब्लाबो सासे सानैया बुंबाय इसे बुजिबाय आरो खायसे बुङो थैनोबो बुजिया जोंनो गेलेबाय थायो सामफ्रामबो नायलाय नैबे नावखाया ओरै खारगोन गराइया ओरै खारगोन मैदेरा ओरै खारगोन होनना जों चार्थ बर्डआवहाय देखायना होयो देखायना होब्लाबो सेंग्राफ्रा बुजिया बेखौ सेंग्राफ्राल' गेलेया सिंग्रिफ्राबो गेलेयो आरो जायफ्रानाखि इन्टारिस्टेट पारसन इन्टारिस्टेट सुबुं गोरलै गोरलै खुदियाफ्राबो गेलेनो हायो सेंग्राफोरनि बादै बोराइफ्राबो गेलेनो हायो आरो सोरनिबा सोरनिबा नख'राव बिमा फिफायाबो कनटेस्ट नाङो चेस बर्ड गेलेनाया बिमाजों फिफाजों सोर हायो होन्नानै बेबायदि दङ सोरनिबा सोरनिबा नख'राव गासिनिबो नख'राव गैया जानो हानाय खिन्थु जोबोद खम आरो बेबायदि चेस गेलेनाया खिन्थु केरामा हले कमन केराम आरो लुदुवा बे जाबाय इजि गेम्स लुदुवाबो इजि गेम्स केरामाबो इजि गेम्स नाथाय चेसआ जाय रोङा बिसोरनि थाखाय बिरात ताफ ताफ माने बर'वाव मा बुंगोन गोब्राब बुजिनो हानाया गोब्राब जाय सुबुङा चेसखौ गेलेगोन बिसोरनि माइन्डआ बिसोरनि ब्रेइनआ बिराथ शार्प जायो माने गासै साइटथिंबो नायनानै मेनटेलिटिखौ बाहायना बिसोरो गेलेयो बेवहायनो जाय सुबुंफोरा देरहानो सेसथा हायो नाजायो देरहायो अब्ला बे सुबुङा गावखौनो आं देरहासार जाबाय होन्नानै रंजानाय आरो गोजोन्नाय मोनो आरो गुबुनफोरा बिखौ सापर्ट खालामो जायगा जायगा ओनसोल ओनसोल लानानै चेस कम्पिटिशन होयो बे चेस कमपिटिशनाव सोरबा गिदिराबो उन्दैदों जेनो सोरबा उन्दैआबो गिदिरदों दे गिदिरजों जेनो बेबायदि कम्पिटिशना जायो मानोना बेवहाय सानै सुबुंफोराल' गेलेनाय जायो बेखौ गेलेगोन लटारि सिस्टेम नाम मुंफोरखौ लाखांनायनि उनाव बासिगोन बासिनानै जाय सुबुङा गेलेगोन बिसोरो हयथ' सोरबा गथ' गोरलैदोंबो गोलैगोन बा सोरबा बोराइ मानसिदोंबो गोलैगोन नाथाय जाय सुबुङा गावखौनो एलार्ट नङा बियो खुदिया गथ' गोरलैबो चेस कम्पिटिशनाव जेननो गोनां जायो अब्ला जेनेबा सासे गिदिर मानसिया गोरलै मानसिजों जेनोब्ला बिसिबां असुबिदा साननो गोनां बेनिखायनो जायफ्रानोखि चेसखौ गेलेयो चेस बर्डखौ गेलेयो गावखौनो एसे मेनटेलिटि बाहायनानै एलार्त जायोब्ला ब्रेइनआ एसे मोजां जायो आरो माने बथ साइद एब्रि साइद्स गासिखौबो नायनो गोनां जायो सानफ्रामबो जोङो टाइम पास खालामो गेलेनायाव जोंनियाव बेस्ट अफ थ्रि लायो बेस्ट अफ थ्रि लानायाव टु गेमस देरहाबानो बे सुबुङा देरहाबाय होननानै हमनानै लायो सानसेखालि जोंङो चेस गेलेबाय सानै सुबुंदों चेस गेलेनायाव राजा राजा रानि मैदेर नावखा गराइ आरो सलजोर्सफोरखौ लानानै गेलेबाय गेलेनायाव फार्स्टआवबो देरहाबाय आङो सेकेण्डआवबो देरहाबाय आङो ओमफ्राय थार्डआवहाय जाय सुबुङा आंजों एगेन्स्तआव गेलेदोंमोन बियो जेनबाय आंनि देरहानायखौ नुनानै जोंनि सासे लोगोआ कंग्रेसुलेशनस होननानै आंनो सनानि मेडेलखौ गोदोनायाव आलायना होबाय आरो जाय सुबुंफोरा अदियेन्स जादोंमोन बिसोरो गासैबो रंजानायजों आखाइफोरखौ स्रायनो खबस्रांनानै होनायसै आरो बिनि उनाव टारगेट लाबावबाय सप्तासेनि उनाव नोंसोर सानैनि गेजेराव आरोबाव कम्पिटिशनआ जागोन बे कम्पिटिशनआव जायोब्ला जाय सुबुङा देरहाबावगोन दिनैथ' नोंथाङा देरहाबाय आरो नेक्स्टआव नोंथाङानो जुदि देरहाबावोब्ला आं नोंनो दाबल सनानि मेडेल गोदोनायाव आलायना होगोन होन्नानै बिथां सुबुङा बुंबाय आरो बुंनाय लोगो लोगो दिनैनि कम्पिटिशन चेस गेलेनाय गेमखौ जों बेहायनो दोन्थ'नाय जाबाय होन्नानै राय होबाय